सव्वीस वर्सां असो टूर भोंवलो ते भुरग्यांक केन्ना बायले भुरग्यांक एकच फावटी घेवन गेल्लो धर्मस्तळ व्हेलीं शिर्डी आनी पंढरपूर हें दाखोवन हाडलीं तांकां म्हूण ते फोटो आनी मुर्डेश्वर हे फोटो काडून ते तशे दवरिल्ले आसा हांवें ते आनी आमचे कॉलेजी मार्फत आमी खूब लोक वयता

म्हूण तो कसलोय फोटो केन्नाय मागूं ताजे कडेन ते मेळटाच आमकां फोटो हांव काडना तो आमगे सामको फोटो काडपाक एक नंबर सामको